हैलो केह् आक्खदे उसी में टीम दा कैप्टन बोल्ला ना अस आए दे साढ़ा जेहड़ा क्रिकेट आहला मैच है ना जेहड़ा कल ओह् जेहड़ा छे बजे शुरु होना ते सारे प्लेयर ना जेहडे़ उनें बी आना जेहड़ा मैच जेहड़ा साढ़ा ओह् केह् आक्खदे उसी दिल्ली आहली टीम कन्नै ठीक ऐ हूं नेईं नेईं मैच केह् गल्ल करा दे ओ अज्ज असें प्लेयर चार पंच छे प्लेयर चेंज कीते दे हून असें बैटसमैन बी दो त्रै नमें च पिछली बारी जेहड़ी साढ़ी बैटिंग शैल नेईं होआ दी ही इस बारी असें बैटिंग आहले प्लेयर बी शैल नमें आंदे दे सोहने मुडे़ नेईं नेईं अस बस अस

ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं दिक्खने